जोंनि क'क्राझार जिल्ला जिल्लानि जे थागिदा एबा जोंनि बे सुबिदा मोन्नायफ्रानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जे बि ति सि जानायनिफ्राय जोंनाव माखासे जे गोदान गोदान मावख'फोर एबा माखासे जे इन्सतितिउतफोर मोनदों इन्सतितिउतफोर इन्सतितिउत एबा सोलोंसारिफोर मोननो हादों जेरैहाय जों बुंनो थांब्ला बावहाय जोंहा मेडिकेल कलेज मोनबाय सि आइ ति मोनबाय इन्जिनियारिं कलेज मोनबाय आरो बेफोरनि बादैबो जोंहा माखासे जे

सोरखारि जे जे मावख'फोर बे मावख'फोरखौ जोङो क'क्राझार जिल्लायावनो गासैबो जोङो मोन्नो हाजोब्बाय जायनि दारै जोङो बे खामानिफोरखौ जोङो गाहामै गाहाम मावफुंनो हायो जोङो सिगाङाव बुंनांगोन जे मेडिकेल कलेज दासो जा माबायाखै दासो एदमिसन लादों बेनि बागै जेरैबो जेरैहाय जोंहा सि आइ ति बे बेयावहाय जोङो बे सोलोंसालिनिफ्राय बे सोलोंसालिनिफ्राय जोङो मोजां मोजां जे जे माखासे गथ'फोर जाय गथ'फोराहाय दिप्रायभ जादोंमोन बेफोरखौ जोङो जायगायावनो फरायनानै जोङो मोजां फरायसुला बा फरायसुलिफोर जोङो प्रदाक्त खालामनो हाबाय आरो बेनि बागैबो जेरैहाय जोंहा इन्जिनियारिं कलेज जों बेहाय जेखौ मोननो हादों जाय फलाव जोङो जे एनथ्रेन्स होनानैब्लाबो जोङो जोंनि जायगायावनो फरायनो मोनदों आरो बिनिफ्राय बिनि बादैबो जोङो जेरैहायनोखि बडलेण्ड इउनिभार्सिति गिबियावनो जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनांगौ जायोमोन नाथाय जोङो जायगायावनो इउनिभार्सिति मोन्नायलाय इउनिभार्सिति थानायलाय जोङो जायागायावनो जायगानि जे गैयै गथ'फोर बे गैयि गथ'फोराबो जों गोजानाव थांनो सुबिदा मोनियाव हायियाव जोङो जायगायावनो दा गोबां बिनिफाय गोबां मोजां फरायसाफोरखौ जोङो मोजां फरायसाफोरा बेफोराव फरायनो हाबाय आरो जोङो बेफोरनिफ्राय दा गोबां माने एम ए बा बिदिनो जों फरायसुला एबा फरायसुलिफोरखौ जोङो दिहुन्नो हाबाय एबा लानो हाबाय आरो बेनि बादैबो माखासे जे माखासे जोङो माबा दङ जज'नाफोर बे जज'नाफ्रा जेनबा हमना लादो जोंहा जब कार्द जे खामानि मावनाय ज बेवहाय दङ मोनसे जोंना माबा नङा जाहैबाय भि सि दि सि सो जाहैबाय दा भि सि दि सि फ्राव जोङो बेवहाय जे खामानि मावनानै जोङो जोंनि जायनाखि खामानि मोनै सुबुंफोर बे खामानि मोनै सुबुंफोरा खामानि मावनानै बे जब खार्दनि माबाजोंनो मोजोङै थांनानै थानो हानाय आरो बिनि बागैबो जोङो जेरैहायनोकि पि एम किशान बे पि एम किशान बेफोरनिफ्रायबो जोङो सरखारनिफ्राय जोङो थांनानै थानायनि राहाफोरखौ मोनबाय आरो जेरैहाय आरो बिनि बागै जे प्रधान मनत्रि गोरिब किशान कल्यान जज'ना दा बेफोरनिफ्रायबो जोङो बेफोरखौहाय थिग रोखोमै जोङो मावनानै जोङो नामफोरखौ सोस'न्नानै होनानै जोङो थार जे मोननो गोनां सुबुं बेफोरखौ मोनहोनानै जोङो जोंनि गोरिब गुन्द्रा बेफोरखौहाय जोङो थांनानै थानाय राहाफोरखौहाय जोङो खालामनो हादों